پسندیدہ میگزین یا اخبار میں کچھ ایسی میگزین اور اخبارات ہیں جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں اس میں ایک میگزین اچھا ساتھی ہے جو کہ بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس میں اردو سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے رامپور سے ایک ہلال میگزین بچوں کے لیے نکلتا ہے وہ بھی بہت پسندیدہ ہے میرے اور اسی طریقے سے روزنامہ انقلاب ڈیلی نیوز پیپر یہ بھی بہت اچھا اخبار ہم میرے لیے ہوتا ہے کیوں کہ اس میں بہت ساری نئی معلومات ملتی ہیں اور اچھی خبریں اس میں شائع ہوتی ہیں اسی طریقے سے بہت سارے میگزین جنہیں میں بہت پسند کرتا ہوں جو ہمیں دینی اور دنیاوی معلومات ہمیں فراہم کرتا ہے